बोले हमारे यहाँ कबूतर हम लोग दिलाए थे बहुत संख्या में उनको दाना ओना खिलाते थे पानी ओनी पिलाते थे उसके बाद उसको उड़ाते थे तो आसमान में जाकर कलइया मारती थी बहुत अच्छा लगता था और सबका अपना अपना जीवन है पक्षियों का भी एक बिंदास जीवन है वो वो बहुत अच्छा लगता है उससे हमको यही सीख मिली कि जो है हर चाहे वो पक्षी हो चाहे कोई भी जीव हो वो सबका अपना जीने का एक अलग अंदाज़ है और हमको पक्षियों से यही सीख मिली कि सबको जो है अपने से स्टंट करके जीना चाहिए और वैसे तो चिड़ियाघर क्लब वगैरह में हम लोग गए तो वहाँ यही हुआ कि वहाँ तो प्रतिबंधित रूप से लोग रखते हैं वहाँ के जो गाइड हैं हम अपने यहाँ जो है एक कबूतर और हम लोग पालते थे सौ की संख्या में करीब तो वो सब जो है उन सबों को दाना पानी वा उनको उड़ाते थे और बहुत आनंद आता था पक्षियों का एक अलग ही जीवन है ओ उनको किसी चीज़ की चिंता नहीं होती वो अपने खाने की चिंता होती है और उड़ने की चिंता होती है यही सब सीख हमको मिली और पक्षी को जिलाना उनको दाना देना ये बहुत ही हमारे हिन्दू धर्म में शुभ माना जाता है और हम लोग जो है अब भी हमारे यहाँ धान की खेती होती है तो चावल का धान का चावल जो है पक्षियों को डाला जाता है आज भी छत वगैरह पर लोग बिखेर देते हैं कि पक्षी आएँ और खाएँ और पक्षियों से सीख मिलती है कि पक्षी जो है अपना बिंदास जीवन जीते हैं अपना रहे खाए उड़कर खेत में गए वहाँ भी अपना चराउ किए और चले आए हमाओ गाँव देहात के तरफ से जो है कोई क्लब वगैरह तो है नहीं और शहर में चिड़ियाघर है वहाँ हम लोग जाकर देखते हैं बस यही